आ किरें आनी कितें आ फुलांचो शेव शेवत्या शेवत्यांचो रेट न्हू आठशी रुपया किलो शेवती हय आनी दाल न्हू बुके तुरो तुरो आनी

आ शेवती जाली आठशीं रुपया किलो दाल जाले णवशी रुपया किलो आनी हय णवशी रुपया नाय नायन्टी आनी मोगरी मोगऱ्यांची मात्शी म्हारग पडटा फाती आनी दुसरी आसता न्हू ती फ्लायची फुलां रोजा बी अशी म्हारग हांव रावपाची डेकोरेशन करपाची बी आ मागीर कितले बाय कमी करू तुका डेलीचें किरें न्ही बाय आतां फुलां सगळीं म्हारग जाल्या न्हू लग्न चलता हें चलता काल काले चलता मागीर सगळीं म्हारग जाली आतां न्हू तुका कशी जाय आसा पय फाटी जाय काय हार जाय तुका

आ आ आ कळ्ळें फाती एक फाती साठ रुपया फाती रत रतनआबोलेची आ रतनआबोलेची फात्यो साठ रुपया शोत्यांच्यो चाळीस रुपया आनी धालांच्यो बी मातश्यो म्हारग आतां घालून दिल्या अर्जंट म्हटल्यार आनी चड पयशे न्हू आतां कितले फोटी ये तुका आसा त्यो णव णव म्हणटरु कितले जाले णवाचे आ तारीक

आ बरें बरें तर केन्ना तुका दिवपाची केन्ना दिवपाची तुका फुलां ऑर्डर करता तीं फाल्यां अर्जंट अर्जंट दिल्यार चड पयशे घेतला न्ही आ तें आमकां गुंतपाक बी मातशें म्हारग पडटा न्हू आनी कितले मुलाय कमी जाताचे तुका ना बरें तें आं दवरता दवरता